वेज ऐं नॉनवेज ॿई टाइप जा खाधा ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं मूंखे ॿई टाइप जा खाधा ठाहिणु ॾाढा सुठी तरह सां ईंदा आहिनि जीअं त जा बटर चिकन आहे या त शाही बिरयानी आहे उहो ॾाढो वणंदो आहे ठाहिणु